नमस्ते इंडिया आजका जैसा की हमारा जो विषय है वो है कि जो हमारे नए बच्चे हैं वो कौनसी गेम्स ज़्यादा लाइक करते हैं बच्चे बच्चे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सबके मतलब प्यारे होते हैं सबके वो होते हैं तो आजके जो छोटे बच्चे हैं वो पहले के तरह हाईड एंड सीक और गिल्ली डंडा क्रिकेट या फ़िर वो सब ना ज़्यादा लाइक करते हुए ऑनलाइन गेमिंग की तरफ़ ज़्यादा प्रिफ़्रेंस कर रहे हैं वो क्या जैसे ये वो क्रिएटिव उतना ना बनकर के जैसे कि जो पहले की स्पोर्ट्स होते थे अगर हम बात करें बॉलीबॉल फ़ुटबॉल क्रिकेट हॉकी अब अबकी बच्चे जो हैं उ प्लेग्राउंड पे ना जाकर के बल्कि अपने फ़ोंस पे ही ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जोकि कहीं ना कहीं उनके आँख के लिए हैल्थ के लिए एक इस्सू सा साबित हो रहा है और जैसा की पुराने समय में क्या था पुराने समय में उ इतना डिज़टलाईज़ड ज़माना नहीं था तो लोग प्लेग्राउंड की तरफ़ ज़्यादा भागते थे और अभी के बच्चों में क्या है कि अभी के बच्चे प्लेग्राऊंडज़ की तरफ़ ज़्यादा ना जाकर के ऑनलाइन गेमिंग्ज़ जैसे पबजी फ़्री फ़ायर और ये कोमौंडो ड्रैगन ग्रेजुएट थ्री डी इन सब गेमों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है सो उनका क्या है कि माइंड डेवलपमेंट जो होना चाहिए जो फिज़कल डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो एक जो है कि अनडेवलपमेंट स्माल अनडेवलपमेंट देखने को मिल रहा है जैसे कि पहले के लोग क्या थे वो फ़िसकली इतना मेहनत करते थे पहले के बच्चे कि उनकी हाईट हो गया ब बॉडी वेट हो गया एंड जो उनमें स्टैमिना हो गया उन सब का मतलब कमी जो है आपको बहुत क्रिटकल देखने को मिलता था और अभी के जो युवा हैं युवा क्या छोटे बच्चों की बात हम करें तो जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या वो ऑनलाइन गेमिंग्स में ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कहीं ना कहीं अपनी आ आँखों को इतना उसमें मेहनत कर दे रहे हैं इतना उसमें जुनून इतना गेम खेलते हैं कि जिसकी वजह से उनके आँखों में और शरीर में जो उसका डिसऐडवांटेज है वो देखने को मिलता है जैसे की छोटे बच्चों को ही आप देखेंगे उनमें क्या कई बच्चे आ आँख की रौशनी जैसे मोतियाबिंद हो गया और फिर नाईट अनीमिया हो गया उनको सन ग्लासिज़ लग जा रहे हैं जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक समस्या सा होता जा रहा है जिस वजह से जो मेरी ये हिदायत है कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें कि वो क्या कितना अपना टाइम अपने फ़ोन पे इस्पेंड करते हैं और उनको ज़्यादातर फ़ोन पर ना हो करके बोलिए की फ़िसकल गेमिंग तरह जैसे क्रिकेट हुआ फ़ुटबॉल हुआ इन सब में क्या है कि आपको मतलब रनिंग करना पड़ता है कहीं ना कहीं फ़िज़कल ऐक्टिविटीज़ में ज़्यादा हैं तो फिर जो ये है अगर हमारे बच्चे जो फिज़कल जो प्लेग्राउंड पे गेम्ज़ होते हैं अगर ये खेलेंगे तो क फ़िज़कली फ़िट भी रहेंगे और एक ऐक्टिव ब्रैन ऐक्टिव बॉडी के साथ उनका विकास होगा और अगर वो अपना रुख़ ऑनलाइन गेमिंग की तरफ़ करते हैं तो फिर इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है जो हम उनको फ़ोन के लिए मना नहीं करते और ना ही हिदायत देते हैं कि वो फ़ोन पे इतना समय व्यतीत करें स फ़ोन का फ़ोन का देखिए क्या है कि एक लिमिटेड अगर सोर्स में यूज़ करे तब तो ठीक है नहीं तो फिर फ़ोन का इतना प्रचलन बढ़ना ठीक नहीं है